पक्षी पळयतना म्हाका असो दुर्लभ पक्षी असो गावुना पूण जेन्ना हांव पक्षी पळोपाक गेलेलें करमळे तेन्ना थंयसर म्हाका पॅराडायज फ्लायकॅचर मेल आनी फिमेल वेगळो आसता आनी तो पॅराडायज फ्लायकॅचर जो हांव करमळे पळोवपाक गेल्लें तो म्हाका करमळे गावुना पूण जेन्ना हांव म्हाज्या सोयऱ्यागेर गेलेले दोडामार्गार तेन्ना तांच्या पोरसाच्या फाटल्यान गावलो